साफ सुथरा आदमीकेँ रहना चाही गाँव समाजमे आदमी छै कोइ भी छै चाहे अपने बालबच्चा छै अपना छै साफ सुथरा रहना चाही शौचालयकेँ साफ करना चाही कले छै कतहु छै किएक ने साफ सफाइ रहना चाही साफ सफाइ रहै छै तऽ ठीक रहै छै बहुतकेँ देखै छियै ओहने रहै छै धए कऽ सभकिछु करनाइ गन्दा उन्दा रखने रहै छै ईसभ चीज नहि होना चाही सफाइ रहै छै तऽ बहुत बेमारिओ दूर रहै छै अगर गन्दगी फैलयने रहबह तऽ बेमारी लागै छै ढेरिक प्रकारके बेमारी होइ छै बेमारी भेलै तऽ दिक्कत भए जाइ छै आदमीकेँ एहि खातिर जे छै साफ सुथरा रहना चाही सफाइ रखना चाही आब सफाइ नहि रखतै तऽ केना हेतै सरकारो ढेरी कऽ देने छै जेना गन्दगीए छै भरि कऽ देखै छियै डिब्बा लटकयने रहै छै लटकयने छै ओहिमे गन्दा उन्दा जे भी समान छै ओहिमेका फेकि दहक ओहिमे राखि दहक किए भरि कऽ लगयने छियै एन्नऽ ई एन्नऽ ऊ ईसभ चीज नहि होना चाही साफ सुथरा रहना चाही सफाइमे स्वच्छ रहै छै आदमी अगर स्वच्छ रहतै आदमी तऽ ठीक छै अगर गन्दगी फैलयने छै तऽ ओहीसँ बेमारी फैलै छै ओहि बेमारी खातिर जे छै सभकिछुके सुरक्षा रखना चाही साफ सुथरा रहना चाही कले छै किचेने छै किछो भी छै सफाइ रहना चाही सफाइमे जे छै सभकिछु ठीक छै सही रहै छै अगर सफाइ नहि छह गन्दगी छह गन्दगीसँ बहुत तरहके जे छै बेमारी फैलै छै बेमारी फैलला आ डॉक्टरकेँ लए जा इलाज करह हे ई करह अपना काम अपना सफाइ राखतै तऽ बेफाइल खर्चा तऽ नहि हेतै डॉक्टर घरमे एहि खातिर जे छै सफाइ रहना चाही आदमीकेँ पूरा साफ सुथरा बहुत लोककेँ देखै छियै एकदम ओ एहने भरि कऽ गन्दा उन्दा रहै छै ओतहि एना लेकिन ईसभ चीज नहि होना चाही दुआरिए दरवाजा छै साफ सुथरा रहना चाही सड़के पेरा छै गाममे पूरा सफैती करि कऽ रखना चाही सफैती रहै छै तऽ सही रहै छै बहुत साफ सुथरा नहि करतै तब गन्दगी फैलतै गन्दगी फैलयके बाद जे छै बेमारी फैलतै बेमारी फैलयके बाद बहुत बात होइ छै साफ सुथरा रहतै तबे ने मानि कऽ चलह बेमारी नै लागतै आदमीकेँ तबे ने पैसे ने खर्चा हेतै ओ साफ सुथरा नहि रहतै तऽ फेर केना हेतै साफ सुथरा होना चाही नहि साफ सुथरा रहतै तऽ बेमारी फैलतै एहि खातिर जे छै आदमीकेँ जे छै पूरा सफाइ रखना चाही सगरे घर डेरा दुआरि दरवाजा पूरा साफ सुथरा रहना चाही गन्ध नहि फैलाना चाही गन्दगीपर एखन गर्मीके टाइम छै गन्दगी छै मच्छर माँछीके छै समय मक्खर लागतह मच्छी लागतह एखन छै गर्मीमे पूरा एकदम पूरा सफाइ रहना चाही पूरा साफ सुथरा कहेँ हटिए बाजार छै चाहे कहूँ भी छै चौके चौराहे छै वहाँ भी सफाइ रहना चाही देखै छियै बहुत गन्ध फैलयने रहै छै गन्दा उन्दा नहि फैलाना चाही आदमीकेँ हर आदमीकेँ सोचना चाही सफाइ करना सफाइ करना चाही हर आदमीकेँ इंसानकेँ सफाइ रहै छै तऽ सही रहै छै नहि रहतह सफाइ तब ओहिना माँछी बोलतह ओहने मख्खर काटलकह बहुत बात छै एहि खातिर जे छै साफ सुथरा जगह रहना चाही साफ सुथरा जगह छै तऽ अपना भी सुरक्षित रहतै अगर साफ सुथरा नहि छै तऽ सुरक्षित नहि रहतै बालबच्चाकेँ भी जे छै सफाइ रखना चाही सुरक्षित रखना चाही सुरक्षित रहतै सफाइ रहतै तऽ बेमार नहि हेतै मोन नहि खराब हेतै बहुत बात छै एहि तरहसँ एहि खातिर जे छै सभकिछु साफ सुथरा रहना चाही जे नहबै छै ओहिना दू लोटा पानि ढारि कऽ बस भए गेलै एलियै साबुन लऽ कऽ लेट्रिंग गेलियै लेट्रिंगसँ एलियै साबुन लऽ कऽ हाथ धोना चाही लेकिन बहुत आदमी छै लेट्रिंगसँ आबै छै हाथो नहि धोवै छै बस एना एना करलक बस भए गेलै लेकिन नहि लेट्रिंग बाथरूमसँ एलियै तऽ हाथ जे छै साबुनसँ धोना चाही साबुनसँ धोअयके बाद जे छै स्वच्छ रहै छै स्वस्थ रहना चाही आदमीकेँ ई नहि कि आब गेलियै लेट्रिंगसँ एलियै आ बस गोरो हाथ नहि धोलियै किचेनमे घुसि गेलियै रसोइमे घुसि गेलियै घरमे घुसि गेलियै घरमे आदमी छै बहुत तरहके बात होइ छै पूजापाठ करै छै एहि खातिर छै सफाइ रहना चाही सफैती करना चाही जब भी लेट्रिंग जेतै अयलै कलपर सँ साबुनसँ हाथ धोना चाही नहि तऽ चिक्कन मिट्टीसँ हाथ धोना चाही चिक्कन मिट्टीसँ हाथ धोतै तऽ सही रहतै स्वच्छ रहतै ओना तऽ नहिए सभकेँ बालेबच्चा छै लेट्रिंगमे जेना गेलै ओकरा कहतै से अपन साबुनसँ हाथ धो गोर धो मुँह हाथ धो पूरा फ्रेस हो लेट्रिंगमे पानी हेरा दही बढ़िआँसँ साफ सुथरा करि दही एतय बैठनाइ छै तऽ साफ सुथरा रहना चाही सफैती करना चाही आदमीकेँ सफाइ रहै छै तऽ सही रहै छै ठीक रहै छै बहुतकेँ देखै छियै ओहने रहल साफ सुथरा नहि करलक नहयलोसँ अथी कए देलक तऽ भए गेलै जे करै छै सफाइ रखनाइ करनाइ बहुत जरूरी छै सफैती नहि करतै तऽ फेर केना हेतै साफ सुथरा बहुत बढ़िआँ चीज छियै साफ सुथरा नहि छह तऽ किछो नहि छह सफैतीमे सभकिछु स्वच्छ रहना चाही स्वच्छ छै तऽ स्वच्छ सभके सफाइ छै तऽ शरीर स्वच्छ छै स्वस्थ रहना ही चाही आदमीकेँ साफ सुथरा बालबच्चा सभकेँ करि कऽ रखना चाही रहना चाही सफाइ नहि करबह तऽ फेर केना हेतै स्वच्छ सफाइ रहना चाही आदमीकेँ साफ सुथरा पूरा घर दरवाजा पूरा सफैती करि कऽ रखना चाही दू गो लोके अयलै तऽ कहतै नहि साफ सुथरा छै बढ़िआँ छै आ नहि तऽ बस एहि खातिर जे छै सफैती बहुत बड़ा चीज छै दोसरोकेँ समझेना चाही साफ रह ई बात नहि छै कि अपने टा कहलियै तऽ भए गेलै एहि खातिर कि छै बहुत चीज चललैए आइ काल्हि सरकार ढेरी उपलब्ध देलकैए सुविधा देलकैए साफ सुथरा खातिर कचरावला डिब्बा भरि कऽ लगेलकैए कि जे भी कचरा मचरा छै ओहि डिब्बामे के दए दहक डिब्बामे गेलह तऽ साफ सुथरा भए गेलै सभकिछु ई नहि कि बोरि कऽ एन्नऽ लगाए देलियै ओन्नऽ लगाए देलियै सेसभ बात नहि होना चाही पूरा एकदम सफैती रहना चाही ओहि खातिर जे सरकार ढेरी खर्चा करलकैए सफैतिए खातिर साफ सुथरा खातिर साफ सुथरा नहि हेतह तऽ फेर केना हेतै सफैती रहना चाही साफ सुथरामे ही सभकिछु छै लक्ष्मी वास छै गन्दगी रहतै तऽ लक्ष्मीओके वास नहि होइ छै एहि खातिर सफाइएमे सभकिछु छै परिवर्तन छै सफैती नहि रखबह तऽ परिवर्तन नहि हेतह सफैती रहतह सभकिछु तऽ ठीक छै हर इन्सानकेँ साफ सुथरा रहना चाही सफैती करना चाही साफ सुथरा नहि रहतै तऽ ओ नहि भेलै बच्चाकेँ नहबह सुनबह साफ सुथरा राखह बढ़िआँ कपड़ा पिन्हबह बढ़िआँ कपड़ा पिन्हह ओहि खातिर जे छै पूरा सफैती रहना चाही अइसे अच्छा भारत सास्वत किया कहलकैए इएह खातिर स्वच्छ सफाइ रा रहना चाही अनेक योजना देने छै सरकार साफ सुथराके लिए किचन साफ रहना चाही सफाइ करना चाही आदमीकेँ कोइ भी छै सफाइ रहना चाही सफाइ रहतै तबे जे छै सभकिछु सफाइएमे जे छै बरकति छै सफैती नहि रहबह तऽ बस किछो नहि छह ओहि खातिर जे छै साफ सुथरा रहना चाही बहुत तरहके योजना चलेलकै सरकार सफाइ खातिर सफाइ खातिर एतना योजना चलेलकै कि पूरा लोककेँ साफ सुथरा रहना चाही सफैती करना चाही कोइ भी किए नहि छै साफ सुथराके लिए जे छै हर इन्सानके अथी करना चाही सफैतिएमे सभकिछु छै सफाइ रहतै तऽ आदमीसभ स्वस्थ रहै छै सफाइ नहि करबहक तऽ बेमारीए छै बिमारी फैलय लागल तऽ खर्चा हेतह सफैती रहतह तऽ सभकिछु ठीक रहतऽ सफैती नहि छह तऽ किछो नहि छह